لال بہادر شاستری اندرا گاندھی راجیو گاندھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سروجنی نائڈو مولانا ابوالکلام آزاد رابندر ناتھ ٹیگور سی وی رمن ایس چندر شیکھر